हॅं प्रणाम सर कहलहुॅं जे हमर नाम तऽ आशीष चन्द्र मिश्र छियै हम अरिपन फाउंडेशन के तरफ सऽ सोशल वर्क के काज करै छियै तऽ हमसब तऽ मानि लिअ अखन लोकल क्षेत्र पर काज करै छियै लेकिन एहि सऽ एक अना बेसी सऽ बेसी आदमी तक पहुँचतै सूचना ताहि लेल अहाँके योगदान बहुत जरुरी छै हॅं हॅं तऽ मानि लिअ एहिमे तऽ बहुत तरह सऽ एहन छै जाहिमे कुरीति कतेक छै अहाँके रूढ़िवादी एहन छै जकरा हटेबाक या कोनो एहन आफद आबि जाइ छै जकरा हमसब काज करै छियै लेकिन अखन तक कोनो एहन मीडियाके माध्यम सॅं बात आओर जनता तक नहि पहुँचलै जे आओर फायदा ओकरा पहुँच सकै छै तऽ अहाँ एहिमे केहन प्रकार के सहयोग कऽ सकै छियै एहिमे अहाँके किछु आबि जाइ छै जे मतलब किछु कुरीति भऽ गेल रूढ़िवादी परम्परा जाहिमे भऽ जाइ छै अहाँके यदि कोनो प्रकार के बाल विवाह के यदि एहन बात होइ छै ताहिमे या कोनो प्रकारक अहाँके पारिवारिक या कोनो बात आगे गेला के बाद जे कोनो पारिवारिक डिस्टर्बेंस होइ छै ताहिमे जँहातक लड़की के शिक्षा के बात छै जे नीक सॅं नीक घर के बच्चा शिक्षा के क्षेत्र मे जाइ से अखनो तक गार्जियन नहि चाहै छथिन हुनका

हॅं हॅं हॅं हॅं हॅं जाहिमे अहाँसब के योगदान हॅं हॅं

व्यक्ति मे तऽ मानि लिअ विश्वास ओते नहिओ करतै लेकिन मीडियाके माध्यम स जॅं सूचना गेलै तऽ ओ सब व्यक्ति बात के मने कनि सच्चाइ के साथ बुझै छथिन तऽ हमरो सबके आगू बढ़वाक मौका भेटतै

जी जी हॅं हॅं हॅं ठीक ठीक छै धन्यवाद धन्यवाद